हाँ बेशक मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और मेरा जो जड़ है वह मैं अपने इस मातृ भाषा को मानता हूँ क्योंकि इनमें हम अपने विचारों को अपने इन विशेष बातचीत को या अपनी भावनाओं को हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपने अंदाज में उनको अ बता सकते हैं और वो हमारे इस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं और हम भी उनके इस दुख दर्द और फीलिंग को भी अ अ सुचारू रूप से समझ सकते हैं जबकि अन्य जो भाषा है उस भाषा में यह फीलिंग बदल जाती है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो मेन जड़ है जो मेन ज़रिया है वह अपने भाषा को ही रखेंगे और इसको हम संजोए रखते हैं